تلنگانہ ریاست میں ابھی ہندوستان میں یا پھر بلکہ آپ بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں گے تو میڈیکل فارماکیوٹکل میں بہت ہی جو ہے ترقی کی ہے اور تلنگانہ ریاست نمبر اول پہ ہے اس معاملے میں فارما میڈیکل میں جو دوائیوں کا مینوفیکچرنگ ہے بہت ہی جو ہے ترقی پہ ہے اور ہونا بھی چاہیے آگے بھی ہوگا کیونکہ ہم جو ہے بہت ہی جو ہے بڑے ایکسپوٹر ہے جو کہ یو ایس کو ہم جو ہے کافی بڑی جو ہے مقدار میں میڈیسن سپلائی کرتے اور ٹیکنالوجی میں بھی جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں بہت ہی جو ہے بڑی ترقی ہے تلنگانہ ریاست کی بنگلور تھا پہلے ہندوستان میں نمبر ون پہ ابھی تلنگانہ بھی بہت جو ہے آگے بڑھ رہا آئی ٹی سیکٹر میں جہاں تک دوسرے جو ہے معاملات میں صنعتی جو ہے ہے تو کافی جو ہے ٹیکنالوجی سے جوڑ دی گئی ہے یہ تلنگانہ ریاست صنعتوں کو آپ آن لائن بھی جو ہے اپنا صنعت کے لئے چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو وہ آپ آن لائن بھی جو ہے رجسٹر کروا سکتے اپنی انڈسٹری چھوٹی کمپنی ہو یا انڈسٹری ہو اور کافی جو ہے سہولتیں دی ہے تلنگانہ ریاست اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آٹو موبائل سیکٹر میں بھی کافی جو ہے تلنگانہ ریاست آگے ہے مینوفیکچرنگ میں یہاں تک کہ یہ چندو بٹلا وغیرہ میں تو پلین کے پارٹس بنتے ہیں کافی عرصے سے اور انفرااسٹرکچر میں تو بہت بہت جو ہے ترقی کر رہا ہے چاہے وہ میٹرو لائن ہو ٹرانسپورٹ کی یا پھر جو ہے ہائویز روڈس ہو بزنس کا تو کافی جو ہے بڑے پیمانے پہ تعمیرات چل رہی ہے